हलो हा हा चयो चयो केरु थो ॻाल्हाए हा तव्हां सोन वठण लाइ था ॻाल्हायो दीदी हा चङे टाइम हा चङे टाइम खां पोइ तव्हां फ़ोन कई अथव दीदी चयो चयो छा कमु पियो आहे असांजे में हा अचो अचो भले अचो कुझु नाश्तो पाणी खाईंदव हा त मां तव्हांखे ॾेखारियांव थी भले तव्हां ॾिसो भले हिन में आहे नी तव्हांखे छा वठिणो अथव पंहिंजे नियाणे लाइ हा हा अचो भले मां तव्हांखे ॾेखारियांव थी तव्हां मां तव्हांखे सेंपल ॾेखारियांव थी तव्हांखे जेको वणे हिन मां त पसंदि करे वठो हा हा अने ॿियो छा खपेव तव्हांजी धीअ बीअ लाइ कुझु खपेव हा हा भले वठो नियाणे लाइ बि पोइ तव्हांखे वणेव त पंहिंजी धीअ लाइ वठिजो ऐं तव्हांखे घणे ग्राम ताईं घणे ग्राम ताईं ठाराइणो आहे ॾह ॾह ग्राम जो ब्रेसलेट माना पांउच ठाराइणो अथव या हा त हुनजो हुनजो अघु थींदव सठि हज़ार अन घड़ाई वड़ाइणी थी करे पंजहठि सतरि हज़ार ताईं थींदव ॾिसो हिन में छाहे हा हिन में आहे नी असांजो अघु वधी वियो आहे दीदी त हाणे जो ह ह त हाणे जे सोन अने पहिरें जे सोन में बि ॾाढो फ़र्क़ु आहे दीदी हाणे जे सोन में ॾाढी नई नई वेराएटी ॾिसण मिलंदव तव्हांखे पर तव्हां वठंदव नी तव्हां हा हा त तव्हां हा हा उहो त मां तव्हांखे करे ॾिंदीसांव अने भले तव्हां व वठो भले या त तव्हां भले घर वञी करे वीचार कयो भले तव्हां पंहिंजे नियाणे खां पुछो बुछो के भई तव्हां

हा हा त मां तव्हांजे घरु खणी ईंदुमि तव्हांखे जेकियूं डिज़ाइनियूं खपनिव मूंढीअ में पाउंच में कड़े में हथ जो कड़ो माना सभिनी जी मां डिज़ाइनूं खणी ईंदुमि तव्हांजे घरु हा हा हा हा हा उहो त दीदी चिंता न कयो मां तव्हांखे घटि अघु में तव्हांखे मां करे ॾिंदमि हा हा हा हा हा भले भले मां ईंदीमांव न वखे सुठो बि ॾिंदीमांव सामानु अने मस्तु तव्हांखे पेटनूं बेटनूं सुठियूं ॾेखारींदीमांव न न सभु हा हा हा तव्हांखे सुठो ज मां ॾिंदीमांव माल तव्हां जेको मूंखे चवंदव अहिड़ो ई मां तव्हांखे पेटन हा हा हा हा भले भले हा हा भले भले दीदी